हय खुबशा समस्यांक गांवच्या लोकांक तोंड दिवचें पडटा चडशे गांवांतले लोक सोंसतात पूण आवाज उठोवपाक सोदनात ते नम्र आसतात ते सोंशीक आसतात गांवांत लायट परत परत वता कांय कडेन रस्ते नात आनी उदकूय सारकें मेळना गांवांतल्या भुरग्यांक शिकपा खातीर खूब पयस प्रवास करचो पडटा ताका जर लागीं शिक्षण मेळत जाल्यार आनीकूय तो आपल्या जिवितांत उदरगत करपाक शकता